औ औ हेल' खोनाबाय ओं अ आं मानि इन्दि सिनि ब्रेन्ड दिहुनग्रा बेखायनो इन्दि सिनि कुवालिटि बारायनो आरो बिनि मारकेटखौ बारायनो सानदों बिनि सोमोन्दै एसे गियान हरनो हागोन नामा नोंथाङाथ' सासे साइनटिस्ट ना औ औ औ औ आदसा दे औ औ दे औ दे दे उम

होम होम होम

उम उम उम

उम उम उम

औ औ उम उम उम उम ओ औ औ ओ आदसा आं बे ओ इन्दि एम्फौनिफ्राय ओ ओंखारनाय खुन्दुंनि कुवालिटिनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो लुगैदां

औ औ नंगौ नंगौ आदसा दे बिदिब्ला औ औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनाय थाबाय नोंथांनि बे गियान गियान होनायनि थाखाय होमब्ला गोजोनथों दे आदसा दे दोनबाय